औ औ औ औ दाथ' नोंथाङा सार्भिसिंखौ जोंनिआव एफ्फा गोजान जायो नालाय ओरै माने आंनि मोनसे ब्रान्स दङ नों बेयावनो खालामनो हागोन नों जायखिजाया मा मा गाज्रि जादों बेखौ बुकिं खालामनानै हरबानो जागोन

आरो माखासेफोर गाज्रिफोर जाबावनाय दङ नामा औ औ औ जायखिजाया नोङो फैगौ माबायाव दस थारिगआव जोंनि नैबे आं ब्रान्स खालामना दोनहरनाय बङाइगावनि

गान्धी मैदान खाथियाव मोनसे दं ना आं बेयाव मोनसे सारभिस सेन्टार खुलिदों आरो नों जास्ट बेयाव बुकिं खालामनानै मा मा जादों बेफोरखौ गासैखौबो लिस्ट खालामजोबखा बेफोरखौ ओमफ्राय बुकिं खालामना एडभान्स दोनहरखा बुकिं खालामनानै ओमफ्राय उनावसो बानायनाय जायो नालाय बिहिर जायो एसे लेट जागोन ओंखायनो दस टारिगआव लाबोनानो जागोन दे औ औ ओमफ्राय नों जिखुनु सिगांग्रो बुकिं खालामनानै दोनहरबानो जाबाय दे औ औ औ नोंथाङा बहानि होन्दोंमोनलाय औ औ दायो दायोथ' आं गुवाहाटियावसो नालाय ओंखायनो गासैबो खामानिखौथ' बाथ्रायाव लाबोजोबनो हायाना ओंखायनो औ औ औ औ औ औ